اردو ایک بہت ہی مذہبی بہت ہی میٹھی بہت ہی شیرینی جیسی بولی ہے بہت سلیقے کار بہت تمیزدار بولی ہے اردو اردو یہ سمجھ لیجیے ایک اتنی خوبصورت زبان ہے جسے ہم بولتے ہیں ہم اپنوں سے بڑوں سے آپ کر کے بولتے ہیں اور اپنوں سے چھوٹوں سے تو کر کے یا آپ کر کے یا تم کر کے بھی بول سکتے ہیں اور اپنے دوست وغیرہ یا اپنے برابر کے لوگوں سے ہم تم کر کے بھی بات کر سکتے ہیں اردو ہندوستان کے کہیں بھی کونے پر ہم اپنے بول سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اردو میں کئی کہانیاں بھی لکھی جاتی ہیں ناول افسانے اردو میں لکھے جاتے ہیں اور بالی وڈ کے کافی گانے بھی ہم اردو میں لکھتے ہیں جو بہت مشہور ہوتے ہیں اردو ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے ہوں